जोधपुर ज़िले में आवास के बहुत सारे विकल्प हैं बट सिटी में नहीं हैं सिटी के बाहर हैं गवर्मेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं इनमें से एक आवास योजना थी इंदिरा आवास योजना जो सिर्फ़ महिलाओं के लिए थी इसमें महिलाओं को सब्सिडी दी जाती थी ताकि उनके नाम पर उनका एक मकान हो सके उनको घर मिल सके इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सम्पत्ति है लोगों की पर सिटी में नहीं सिटी के बाहर और सिटी में थोड़ा महँगा है सिटी से बाहर आपको सस्ते घर और मकान मिल जाएंगे लोगों को ज़मीन यहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्मेंट से क्योंकि यहाँ पर निश्चित ज़मीन है इससे ज़्यादा ज़मीनें हैं नहीं और यहाँ पर मैक्सीमम किराया बहुत देखा जाए तो चार पाँच हज़ार रुपये लेकिन एक छोटे से कमरे का किराया ढ़ाई से तीन हज़ार रुपये मिल जाएगा बाहर से कोई रहने यहाँ पर आते हैं पढ़ने आते हैं उन बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल की सुविधाएं हैं गर्ल्स हॉस्टल है बॉयज़ हॉस्टल है पीजी रखे जाते हैं जिनमें कम पैसों में उन्हें बहुत सारा महनत करवाया जाता है ताकि उन्हें कम पैसों में अच्छी जगह मिल जाए वो रह सकें और उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल जाएं वो पढ़ाई कर सकें कॉलेजों के आस पास भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो रहने योग्य हैं रहने लायक हैं लोग आते हैं बाहर से एग्ज़ाम देने भी आते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं